جی ہلو جی آپ بیوٹی پارلر سے بول رہی ہیں جی مجھے کرشنا والا میک اپ اور آکشیزن فیشل اینڈ تھریڈنگ وغیرہ کروانی تھی جی یہ سب کروانے میں کتنے پیسے لگیں گے ٹین تھاؤزین یہ بہت زیادہ آپ ہائی بتا رہی ہیں جی سب جی سب ایسے ہی بتاتی ہیں لیکن اگلی بار ہم نے جہاں کروایا تھا تو میں نے تھریڈنگ چارم میں کروائی تھی تو میرے فیس پہ پمپل آ گئے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ بہت زیا بہت زیادہ آپ ہائی بتا رہی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا تو ڈسکاؤنٹ ہونا ہی چاہیے نہیں میم تھوڑا سا تو ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے پورا فائنل ایٹ تھاؤزینڈ جی میم لیکن یہ تھریڈنگ آپ ایسے کریے گا کہ فیس پہ پمپل نہ آئیں جی جی ٹھیک ہے اوکے کتنا ٹائم لگے گا اس میں جی جی اوکے اوکے بائے بائے بائے تھینک یو